हमे आरके गाममे दौड़ै छिए तऽ हमरा आरके दोस्तो कहै छै कि चल रेस लगबै छिए रेस लगबैले तऽ हमे आरके जाइ छिए आरामसे उहाँ कोनो बढ़िआँ फील्डमे गामके आओर रेस लगबै छिए तऽ एना एना करलासे हमरा आरके मौजो हो जाइ छै किछु टाइमो पास हो जाइ छै आओर आरो तनि अऽ देहके कसरतो हो जाइ छै आओर अइसन हमे आरके दुइ तीन बेर करै दुइ तीन बेर आइओ केलिए हँ आओर बचपनोसे करिते आ रहलिए हँ आओर अभी दौड़ लगेलासे मसु अँ दौड़ लगेलासे जे शरीर तन्दुरुस्ती बनल रहै छै तन्दुरुस्ती बनल रहै छै आओर जेनाकि इहाँ दौड़ लग लगबै छिए तऽ कभी कभी पइसो आरपर लगा लै छिए आओर पइसोपर लगा लै छिए अहाँ कभी मौका मिलतै तऽ ग्रुप साथे इसकुल तरफसे दौड़वला खेलोमे हिस्सा लऽ लै छिए वहाँ भी कै बेर जितल छिए अँ कभी कभी सरजी आओरके कहलापर अँ दौड़ लगबै छिए तऽ सरजी आओर भी किछु इनाम राखि दै छथिन आओर गाममे तनि मनि अथी गाममे तनि मनि अँ कम्पटिशन होइत रहै छै तऽ हुओँ हमे आरके कऽ लै छिए आरामसे ओहिके बाद अँ अभी एगो हमर दोस्तो कहै छलै कि अँ दौड़ लगबैले चल फेर कहलिए अभी तनि दऽके आबै छी बला ओहिके बाद जेबै दौड़ लगबैले दौड़ लगबैले जेबै अँ कभी मौका मिलतै तऽ आगुओ जेबै दौड़ लगबैले किएकि आब तनि बड़ भऽ गेलिए हँ ओतेक टाइम नहि रहै हइ तैओ कभी कभी मौज केलिए फिर भी बाहर आरके चलि जेबै दौड़ लगबैले दौड़ लगबैले चलि जेबै आओर कभी मौका मिलतै तऽ कभी गामके लिए चाहे प्रखण्डके लिए जिलाके लिए बिहारके लिए आओर चाहे भारतके लिए दौड़ लगेबै आरामसे ओहिके बाद नामो अपन कमेबै मातो पितोके नाम कमेबै आओर देशोके नाम कमेबै तऽ दौड़ बढ़िआँ चीज हइ एहिमे कोइ खराबी नहि हइ कभी दौड़बो करबै तऽ कभी मौका मिलत तऽ अहाँ बोलिऔ सकलिए हँ हम दौड़ लगा लेबै कोइ दिक्कत नहि हइ